असांजे महाराष्ट्र में शिवाय जयंती ॾाढी धाम धून धूम सां मचाई वेंदी आहे ही अहिड़ो ॾींहुं आहे अहिड़े माण्हूअ जे यादगार में आहे जेको नालो आहे शिवाजी महाराज जंहिं हिंदुअनि लाइ जाम लड़ायूं कयूं ऐं हिंदुत्व खे बचाइण लाइ मुस्लमाननि खे जाम मतिलबु जेके असांजे मथां अत्याचार कंदा हुआ हुननि खे मारे भॼाइण हिंदुस्तान जे लॻभॻि असी परसेंट जॻह ते हिन महाराज शिवाजी महाराज हिंदुनि खे बचायो ऐं पंहिंजे हिंदुत्व झंडो लहरायो इनकरे असां हिन महाराष्ट्र में शिवाजी जयंती जाम ख़ूबु ज़ोर शोर सां मल्हाईंदा आहियूं हिनजो बर्डे सेलीब्रेट कंदा आहियूं हिन आहे कोई बि जेके क़िला हिन खटिया हुआ हुन ॾींहुं ते बि असां सेलीब्रेट कंदा आहियूं त सॼे साल में असां टे दफ़ा हिननि जी जयंती मल्हाईंदा आहियूं ऐं असां बि सिंधी बि या हर कोई इंडिया वारो जेको बि हुजे शिवाजी महाराज ते जाम गर्व कंदो ऐं हुनजे मथां हुननि जे ॻाल्हियुनि जे मथां हुनजे हिस्टरीअ मथां पंहिंजी जान बि न्योछावर कंदो जय शिवाजी महाराज जय महाराष्ट्र जय हिंद